बस बस तो हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं और आये दिन यूज करते रहते हैं बसों मे कई प्रकार होते हैं जैसे हम नॉर्मल अगर थोड़ा लम्बा रूट पर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमे बिल्कुल आरामदायक सीटें होती हैं कुछ स्कूल कॉलेज वाली होती है जिसमें नार्मल प्लास्टिक की सीटें होती हैं और कुछ बसों में दो दरवाजे होते हैं आगे से और पीछे से और कुछ बसें लम्बे रूट पर चलती है उनो में सिर्फ एक हीं दरवाजा होता है जिसमें ड्राइवरों के लिए भी थोड़ी अच्छी व्यवस्था होती है अगर लॉन्ग रूट पर जा रहें हैं अगर बड़ी बसें हैं तो उसमें यात्रियों के लिए भी अच्छी व्यवस्था होती है सोने की व्यवस्था होती है केबिन टाइप में जिसमें आ दो फ्लोर टाइप होते हैं एक अप साइड और एक लो साइड तो उसमें थोड़े लम्बी सिट्स होती हैं जिसमें आप आराम से लेट सकते हैं और आराम से सो कर जा सकते हैं इधर से उधर जैसे नॉर्मल बस में जो दो सीटें होती है और एक साइड तीन सीटें होती हैं और उसमें आगे भी गेट होता है पीछे भी गेट होता है जो की नॉर्मली आपको छोटा या दो तीन घंटे की सफर के लिए यूज करते हैं और उसमें बैठ कर जाते हैं जो की बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं होती है बट हाँ इतनी है कि दो चार घंटे बैठ कर जा सकते हैं ज़्यादा लम्बे जाने पर आपको दिक्कत दे सकती है उसमें नॉर्मल खिड़कियाँ जो है खुल सकती हैं बट जो आ हैवी बसें होती हैं उनों में ए सी वगैरह होने के कारण कई बार यह सुविधा नही दिया देते हैं कि आप खिड़की खोल सकें ऐसे ड्राइवरों के लिए भी उनों में अच्छी होती है में ए सी होती है उनकी आरामदायक सीट होती है थोड़ा कम उनके लिए अच्छा होता है उसके चलाने वगैरह के लिए जो कंट्रोल होते हैं वह भी अच्छे होते हैं और बसें वह थोड़ी अच्छी होती हैं बाकी अगर नॉर्मल बसें हैं तो अगर लॉन्ग रूट पर जाते हैं और अगर रास्ता खराब है तो इनमे परेशानी भी होती है और यह आ रा छः पहियों की होती हैं और ज़्यादा मतलब लॉन्ग रूट पर यूज नहीं करी जाती हैं वो बसें छः पहियों से ले कर आठ दस पहियों तक की भी होती हैं हाँ तो उनको यूज़ का लॉन्ग टर्म में की लॉन्ग लास्ट तक किया जाता है मतलब लोग उसमें ज़्यादा ट्रैवल अगर लम्बे जाते है तो उसका यूज करते हैं आरामदायक और बिलकुल अच्छा सफर होता है ऐसे यह नोर्मल बस तो कई लोग यूज़ करते हैं जो कि हर कोई यूज़ करता है डेली लाइफ के लिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है और जो कि प्रयावरण के लिए भी अच्छी है इसी तरह से कई अलग अलग तरह की बस होती है तो थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंस है अगर कॉलेज बसेज हैं तो उसमें प्लास्टिक की चेयर होती हैं जो कि दिक्कतें दे ज़्यादा लम्बे समय के लिए नहीं है और कुछ एक जो हम डेली यूज में एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए यूज करते हैं छोटी दो तीन घंटे की सफर के लिए वह ओ उसमें थोड़े आरामदायक गद्दे वाली सीट होती है और थोड़ी अच्छी क्वाली अच्छी होती है कॉलेज बसों के मुकाबले और हम जो अगर बड़ी बसों की बात करें जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दो चार स्टेट ट्रैवल करती है वह और भी अच्छी क्वालिटी की होती है उसमें अच्छे बैठने की और अच्छे सोने तक की व्यवस्था होती है और ए सी वगैरह और सभी चीज़ की पर्याप्त व्यवस्था होती है